बीमारियों से बचाने के लिए हमें सुबह उठना चाहिए और योग करना चाहिए योगा से शरीर स्वस्थ रहता है और हमें शरीर स्वस्थ रखने के लिए हरी सब्ज़ी जैसे कि पालक चौराई बथुआ और और सारी सब्ज़ियाँ है जैसे कि करेला भिंडी नेनुआ बैंगन गोभी टमाटर और जैसे कि मांस मुर्ग़ा मुर्ग़ा मछली मटन मछली और इस इसे खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और चिकन बनता है जैसे हम ले लिए ले चिकन ले लिए तेल ले लिए और चिकन को अच्छे से धुले तीन चार पानी से और जैसे कि हम गरम मसाला ले लिए खड़ा मसाला ले लिए लहसुन मरचा प्याज़ अदरक को सब इमस कर हमें पीस लेना चाहिए पीस के फिर उसके बाद एक भगौना आया तो कढ़ाई जो भी है जो भी है आपके पास उसमें तेल डालिए फिर उसके बाद हल्का तेल गर्म हो जाए उसमें मसाला डाल दीजिए मसाला अच्छे से पक जाए और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए पानी डालने के बाद थोड़ा सा वो फ्राइ हो जाए तो उसे उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए नमक डालने के बाद चिकन चिकन को डाल दीजिए फिर उसके बाद चिकन को डाल दीजिए फिर बफ चाहे तो उसे देखिए पक गया है कि नहीं फिर उसके बाद खाइए उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमें जैसे चना खाना चाहिए चना में थोड़ा अंडा डाल देना चाहिए फ्राइ कर देना चाहिए उसे खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है सुबह कच्चा अंडा फोड़ कर उसमें से जूस निकाल के पीने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और बहुत सारी चीज़ जैसे कि पालक पालक से हमें विटामिन मिलती है और हम पालक कि सब्ज़ी कैसे बनाएंगे जैसे तेल ले लिए मिर्च लहसुन और फिर हम काटेंगे उसको जैसे कि पनसुल होता है पनसुल से काटेंगे फिर उसके बाद फिर कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में तेल डालेंगे तेल डालने के बाद उसमें मिर्च लहसुन डालेंगे गर्म हो जाएगा फिर उसके बाद हम फिर हो जाएगा फिर उसके बाद हमें पालक डालेंगे पालक डालने के बाद पालक को बंद कर देंगे ताकि फ्रा फ्राइ हो जाए उसके बाद हम डालेंगे नमक डालने के बाद जैसे आपको गीला पसंद है तो उसमें थोड़ा तेल डालिए नहीं तो आपको भुरभुरा पसंद है तो आप उस उसे ऐसे ही हल्के आँच से पकाएं और दूध दूध से हमें विटामिन मिलती है जैसे कि दूध दूध बहुत अच्छा होता है शरीर के लिया दूध में हल्दी डालने से हमारी हमारा कमर दर्द और सर दर्द भी ठीक हो जाता है थोड़ा हल्दी ले लीजिए दूध हल्दी और थोड़ा उसमें चीनी डाल लीजिए फिर उसे गर्म कर के उसे पीजिए उससे हमारा शरीर अच्छा रहता है जैसे कि हमारे लेडीसों का तो जीवन से ही प्रॉबलम है इस लिए हम लोग को दूध ज़्यादा पीना चाहिए और भिंडी है भिंडी से भी अच्छा भिंडी से भी विटामिन मिलता है और करेलए से भी करेलए में थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है करेला भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है जैसे कि किसी को सुगर है या तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं उनमें खाया जा सकता है और आलू आलू से भी जैसे हमें चोट लगी है आँख पर या तो किसी जगह भी तो उसे पीस के रख दीजिए वही सी पे उससे ठंडा रहता है आलू भी अच्छा होता है और मटर सब से कुछ ना कुछ विटामिन मिलती हैं और बाक़ी हरी सब्ज़ियाँ बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं और हमें मछली से तो ताक़त मिलती है मछली से जैसे हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं वो भी सही हो जाती हैं मांस खाने से हमारा मांस वग़ैरह सब सही रहता है और